हेलौ औ औ सोरमोनलाय

औ थारमानि बे सिटराव फैगोन

दखानाथ' खुला ओमफ्राय नै आं इसे बिजि माबा मानसि साफा सानै दङ नोथाङा बेसे थाइमाव फैगोन नोंथाङा बेसे थाइमाव फैनो नागिरदोंमोन बार'थासोयाव होम्बा इसे साफा सानै थाहैनो हागोव औ फैबा नों फैनायजों मानायजों गारिजों फैबाबो इसे लेट लायो नालाय नों फैनायजों मानायजों ग्रोब जागोन थाइमा

खालारा दंखायो गोजा गोथां जाथिनो मा कालार होनो गासिबो दंजोबो नोंनि गोसो बिहि मदेल औ सिनजाबानो जाबाय नों जेरै सिननो थिनो आं बिदिनो होना हरगोन नामा कास्ट'मारफ्रा जेरै थिनो जोंबो बिदि मानि नांगौ ना सोलाबनाया सोलाबो नों फैबानो सोलाब सिगोन नै मानसिफ्रा बारा गैखाया साफा सानैल' दंखायो नों फैनायजों मानायजों ग्रोब जागोन थाइमाबो सोरहा बाथ' कालार नोंहासो माखौ होयो कालाराथ' अनेक रोखोमनि दं माखौ होनो नों चइस खालामबानो जाबाय खालारखौ आं देखाय जोबगोन आरो औ मिसिनजों औ औ गोजौवाव दस्रा खालार ओमफ्राय साइदाव गोथां होगोन होमबा खालारालाय दं गासिबो नों मा कालार होनो गासिबो दंजोबो खालारा दामा बिदिनो आरायस' थिनस' दं बे इसे दाम गोसा गोसानि खालारा थारमाने खालारा दै नांबाबो दुगैबाबो खारै दं आरो बिदिनो इसे दाम गोसा आराइस'नि गोजौआव दं सिटारा टु हान्द्रेट प्लास बिनि गोजौवाव दङ नोंहासो नों बिसिबां खिनि होनो बेखौ थारमानि नों बुरजा दामनि होयोबा गोबाव गोबावसिन थागोन आरो ओरैनो दुगैनाय लोबनाय साबोन सेम्फु फुब्लाबो बे खालारफ्रा खारनाय नोङा थारमानि दाम खमनि होयोबा सानसे साननैजोंनो कालार खारनो हागोव ना बियो नोंनि होनायनि सायाव

औ फैसा फैसा गारबाय नालाय गारबाय इसे मोजांबो सिनजादो आरो नों खालारा अबेखौ फुनो फुनदो खालारालाय मेरला रोखोमनि दं

साइदाव गोथां गोजौवाव गोजौवाव गोजा औ दे दा दा फैनोसैबा कल खालामफिनबानो जाबाय दे औ दे दा फैदो